नमस्ते मैं जय माता दी ट्रेवलिंग एजेंसी से बोल रही हूँ आपका स्वागत है हम आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं हाँ जी आपकी बात मेरे से हो रही है बोलिए हाँ जी

हाँ जी तो आप कितने जन हैं

हमारे पास ए सी कार भी है नॉन ए सी कार है मिनीबस है वैन भी मिल जाएगी आप किस पर जाना पसंद करेंगे ए सी कार का सात लोगों का रेंट आपका एक दिन का तीन हज़ार रुपये होगा तो मैम देखिए तीन हज़ार के रेट से रहेगा फिर उसके बाद जो भी होगा थोड़ा बहुत डिस्काउंट अपन कर लेंगे मैम देखिए आप कितना घूमते हैं आप कितना उसको यूज़ करते हैं उस पर डिपेंड करता है मैम देखिए एक लिमिट तक कुछ किलोमीटर तक का हमारी एजेंसी देगी फिर अगर आप इसके ऊपर जाते हैं तो वो आपको करना होगा हाँ जी मैम देखिए आपको पूरा जबलपुर अगर घूमना है तो आपके लिए एक हफ़्ता बहुत होगा अगर आपको चाहिए तो हम आपको टूरिस्ट गाइड भी उपलब्ध करवा सकते हैं पर उसके चार्जेस आपको अलग देने होंगे मैम पेमेंट आधी एडवांस होगी और आधी आपके आने के बाद होगी हाँ जी अगर आप एडवांस पूरा एडवांस पेमेंट करते हैं तो आपको टेन पर्सेंट डिस्काउंट मिलेगा आधी आधी करते हैं तो आपको फिर फ़ाइव पर्सेंट डिस्काउंट मिलेगा ऑनलाइन पेमेंट में नहीं कैश में आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा नहीं मैम आपको आने के एक हफ़्ते पहले हमारी वेबसाईट में बुकिंग करनी होगी और साथ में आधी पेमेंट करनी होगी एडवांस हाँ जी मैम सबकी आई डी प्रूफ़ लगेगा आप आई डी प्रूफ़ के रूप में क्या क्या देते हैं आधार कार्ड बोटर आई डी कार्ड जा या फिर कुछ भी दे सकते हैं उसकी फ़ोटोकॉपी आपको हमें जमा करनी होगी हाँ जी मैम हाँ जी आप या तो हमारी वेबसाईट से बुकिंग कर सकते हैं या हम डायरेक्ट बुकिंग भी करते हैं फ़ोन के थ्रू तो आपको जैसी सुविधा हो जी धन्यवाद हम आपकी और कोई सहायता कर सकते हैं जी जी मैम